हॅलो कॅब सेवा आमचो इश्ट कुडाळाकसून गोंया येवपाक सोदता ताका कुडाळाकसून म्हापशा आनी थंयच्यान कलंगूट कोबरावाडो हांगा पावपाक जाय ताचें नांव दामू गांवकार आसा तुमकां सावंतवाडी बांद्यारच्यान म्हापशा पर्यंत येवन ताका फुडें कलंगूट सोडचें पडटलें कितले पयशे जातले